हरिओम दादा जय झूलेलाल जेकी तव्हां साइकिल ऐं लैपटॉप जी योजना ॾिनी आहे जाम सुठी आहे घणण छोकिरियुनि खे फ़ाइदो थियो आहे जाम हिन ॻाल्हि में पर कंहिं कंहिं छोकिरियुनि खे हिनजो लाभ नथो मिले कंहिं कंहिं वीचारे अॻिते पढ़ाई लाइ जेके वीचारनि खे पैसो कोने उन्हनि जे लाइ त जाम सुठो आहे कंहिं लैपटॉप मिले थो पढ़ाई करे थी जेके वीचारा पंधि था वञनि हुननि खे साइकिल मिली आहे साइकिल हलाइ करे वञनि था कॉलेज स्कूल जाम शुक्रिया कनि था तव्हांजो पर कंहिं कंहिंखे वीचारा गरीब आहिनि जेके हो उन्हनि खे सभु मिले थो फ़ाइदो पर हुनजा माउ पीउ विकिणी था छडनि साइकिल बि त लैपटॉप बि कंहिं कंहिं त पाण पंहिजा साइकिल हलाइनि था माउ पीउ हिननि जा उन छोकिरियुनि खे लाभ नथो मिले पर हाणे छा कयो वञे हिन छोकिरियुनि खे लाभ नथो मिले मां ॾिसंदी आहियां मुंहिंजे पासे पासे में ई घर हूंदा आहिनि हुनखे बि ॾिसंदी आहियां लाभ नथो मिले उन्हनि जा पीउ विकिणी था छॾनि हीअ था करे छॾनि तव्हां योजना जाम तव्हां सुठी ठाही आहे हुनमें सरकार जो बि पैसो जाम थो वञे योजना सुठी ठाही आहे पर कंहिं कंहिं छोकिरियुनि खे लाभ मिले थो कंहिं कंहिं छोकिरियुनि खे लाभ नथो मिले त हाणे अम